कहिड़ी क्लास में तव्हां जे कहिड़े इन में आहे दर्जे में पंज दर्जे में आहे ऐं उनजो दाव कहिड़ो अथसि अ ब की न स पंजे अ में आहे छा नालो अथसि अच्छा रोहन कोटवानी त हफ़्ते खां पोइ छहनि महिननि वारी परीक्षा आहे इम्तिहान अथसि घणा ॾींहं तव्हां खे मोकल खपे मोकल तव्हां खे चारि ॾींहं खपे सम्झि उन खां पोइ बि टे ॾींहं टाइम आहे त पोइ तव्हां मोकल त मां ठीकु आहे तव्हां जो सॼो घर वञे थो त मोकल मां ॾेई सघां थो भले पर टिनि ॾींहंनि में तव्हां खे इम्तिहान जी तयारी कराइणी पवंदव हा त जेका दर दरख़्वास्त तव्हां मूंखे लिखी ॾींदव भाई चइनि ॾींहंनि जी मोकल जे लाइ त उन में उन में तव्हां इहो लिखिजो त भाई हिते ॿ या टे ॾींहं आहिनि इम्तिहान खां पहले उन में असां पंहिंजे ॿार खे इम्तिहान जी तयारी कराए सघंदासीं इहो लिखित में तव्हां ॾींदव त पोइ तव्हां भली पंहिंजे ॿार खे वठी वञो इहा मूंखे दरख़्वास्त लिखी करे जी न न ॾिसो छाहे स्कूल में आखिरी ॾींहंनि में मास्टर वधीक तयारी कराईंदा आहिनि जेके इम्तिहान में सुवाल अचण वारा आहिनि उन्हनि जो दुहिराइण उन्हनि खे बीहर टीहर पढ़ाइणु इहे सभु ॻाल्हियूं थींदी जीअं ॿार चारि ॾींहं हली वेंदो त उन्हनि ॻाल्हियुनि खां उहो थोरो परे थी वियो तयारीअ खां न सदाब होशियारु हुजे सुठी ॻाल्हि आहे पर उन खां पोइ टे साल टे ॾींहं जेके तव्हां खे टाइम आहे उन में तव्हां टाइम उन में तव्हां तयारी ज़िमेदारी खणंदव त इहो कल ॾेई सघिबी न त ॿार खे पढ़ण ॾियो वरी प्रोग्राम तव्हां पंहिंजे वञण जो ॿाहिरि वञण जो घुमण जो त इम्तिहाननि खां पोइ रखो न त हिन महिल त जेको इम्तिहान आहे त उन में तव्हां खे ध्यानु ॾियणो आहे इन टिनि ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे टिनि ॾींहंनि में तव्हां खे तयारी कराइणी आहे बाक़ी हाणे असांजो ध्यान त हमेशह हर ॿार ते हूंदो आहे न हा त घर में ॿ टे ॿार ॾिसंदा आहियो असांखे त अढाई सौ ॿार ॾिसणा था पवनि त वधीक त चिंता असांखे हूंदी आहे हर ॿार जी त तव्हां दरख़्वास्त लिखी ॾियो सुभाणे अचो भली हा मां त हूंदो आहियां न स्कूल में